हैलो हांजी नमस्ते केह् हाल ऐ तुं'दा बस ठीक ऐ केह् करा दे ओ हांजी हांजी अच्छा तुसें किन्ने दिन दी छुट्टी चाहिदी ऐ चलो कोई गल्ल निं छुट्टी ते में देई ओड़गी तुस इक कम्म करेओ इक एप्लीकेशन फ्रेम करेओ प्रिंसिपल दे नां ते थल्लै अपने साइन करेओ ते अपने हस्बैंड गी बोल्लेओ कि तुस बी साइन करेओ थल्लै तुस ओ मिगी तिन्न चार दि जां कल आह्नियै जां परसूं आह्नियै जेल्लै बी तुसें टैम लगगा छुट्टियें कोला पैह्लें तुसें ओह् सब्मिट करानी स्कूल आह्नियै ठीक ऐ दूई गल्ल हां हां बोल्लो बच्चे बी ठीक न पढ़ने पढ़ने बिच कोई ओह् गल्ल निं ऐ पर तुस एह् कम्म करेओ जेह्ड़ा बी में इस्सी होमवर्क लिखियै देगी ना तुस इस्सी बी याद कराई लैएओ ठीक ऐ ठीक कोई गल्ल नि में तुसें देई ओड़गी एह् आपूं करी ओड़ग ठीक ऐ ठीक ऐ फिर